फूल हमरा बहुत सुन्दर लागैया फूलके अहाँकेॅं पहिने मिट्टीके कोरि कऽ ओहिमे बीया खसाए कऽ ओकरा रोपि दै छियै ओहिमे पानि दै छियै ओहिसँ ओ पैघा गाछ होइ छै पैघ गाछ भेल ओहिमे फूल खिलल तारा माइकेँ चढ़ेलहुॅं ज्वालामुखीकेँ चढ़ेलहुॅं तकर बाद अहाँकेँ सब्जीमे फेर अहाँकेॅं मिट्टी कोरलहुॅं फेर ओकरामे बीया खसाए कऽ फेर ओकरा चढ़ेलहुॅं चढाए कऽ ओ सब्जी भेल अपनो खेलहुॅं समाजमे सबकेँ बाँटलहुॅं ई दै मे बहुत नीक लागल जे अपनो खाय कऽ जकरा इच्छा भेल तकरा बाँटलहुॅं जेना फल भेल फलमे फेर मिट्टी कऽ कोरि कऽ ओहिमे ओकरा गाछ ओहिमे दए कऽ गाछ रोपि कऽ ओ पैघ भेल ओहिसँ ओहिसँ फल भेल फल भेल अपनो खेलहुॅं समाजो मे जकरा भेल जे फलां आदमीकेँ दए दै छियै हित प्रेम के तऽ हितो प्रेम सब के बाँटलहुॅं